परिवार में पुरुष और महिलाओं कि अपनी अपनी भूमिकाएं होती है दोनों ने अपने कार्य कई प्रकार से बाँट रखे हैं दोनों ही प्रमुख होते हैं पर

हमारे परिवार में सारे बाहर के काम करता है और महिलायें परिवार को संभालने का काम करती हैं पुरुष का काम मुख्यतः खेती व्यवसाय करना और पैसे कमा के लाने का होता है वहीं महिलाओ का काम अपने घर को संभालना साथ ही खाना बनाना जैसे काम होते हैं ये भूमिकाएं जब भारत पे विदेशी आक्रमण हुआ तब से विकसित हुई उसके पहले दोनों ही अपने अपने काम किया करते थे और दोनों ही समान काम के लिए जाने जाते थे पर जैसे जैसे आक्रमण बढ़ता गया वैसे वैसे महिलाओं पे अत्याचार भी बढ़ते गए जिस कारण महिलाओं ने घर में रहना स्वीकार किया और पुरुष भी ने भी उनकी रक्षा के लिए उन्हें घर के काम सौंपे और बाहर के काम वे स्वयं करने लगे